ہاں جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا ہماری بات برتھ ڈے رجسٹریشن آفس سے ہو رہی ہے جی جی میں محمد شاہد خان بول رہا ہوں شعبہ بہار ضلع گیا سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بیوی کا ڈلیوری ہوا تھا جس کا وزن تین کے جی کا دیا گیا بچے کا وزن تین کے جی کر دیا گیا جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے پہلے بھی رجسٹریشن آفس میں انفام کر چکا ہوں اور فام بھی بھرا ہوں جی جی جی جی

رشٹیریشن فارم بھر بھر چکا ہوں تو غلط وزن کے سلسلے میں اس نے کہا تھا کہ آپ منڈے کو کال کیجیے گا جی جی جی جی تو مجھے اب کیا کرنا پڑے گا سر مجھے اپڈیٹ کروانا ہے کیسے کیا ہوگا کتنا ٹائم لگے گا سر جی جی جی اوکے اچھا اور جلدی کر دیجیے تھوڑا دیکھیے سر کیونکہ مجھے اس کے ساتھ کافی ڈاکومینٹ کے ساتھ اٹیچ کے بھی کرنا ہے اس کا برتھ ڈے کا سرٹیفکٹ وغیرہ اگر بہتر ہوگا اگر آپ کر دیں تو جی جی نہیں نہیں سر پہلے کر دیجیے کیونکہ مجھے دینا ہے کافی جگہ پہ دینا ہے جس کی وجہ سے ہمارا پرابلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے سر اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر پندرہ تاریخ سے پہلے آپ دے دیتے ہیں تو بہتر ہوتا سر

ٹھیک ہے سر اوکے تھینک یو سر السلام علیکم سر شکریہ